हा तव्हां केरु था ॻाल्हायो अच्छा त तव्हां मूंखे छाजे लाइ फ़ोन कयो आहे अच्छा त तव्हां कुझु ॿाहिरि जो खाधो पीतो आहे छा अच्छा त तव्हां कुझु थधो खाधो पीतो हुओ अच्छा अच्छा अच्छा हा त उहो बि थी सघंदो आहे अच्छा त मां तव्हांखे बुख़ार जे लाइ कुझु गोरियूं ऐं जुख़ाम जे लाइ कुझु गोरियूं आहिनि खंघि जे लाइ हिकु सिरप थो लिखी ॾिया तव्हां उहो वठिजो ऐं तव्हांजो बुख़ार ठीकु थी वेंदो हा तव्हां खाधे में चांवर ऐं थधो जो परहेज करे सघंदा आहियो हा ठीकु आहे जय झूलेलाल